जइसे जागरण प्र प्रका अथि जागरण प पेपर आ रहलै हन जइसे हर रङ्गके पे प्रकार आबै हइ जागरणमे आ ताहिके बाद सभ रङ्गके पेपर सभ रङ्गके हमहूँ पढ़बालू बच्चा पढ़ै हइ जिससे सभ आदमी जइसे अथि पढ़ै हथिन जागरण ताहिके बाद हिन्दो हिस्त हिन्दोहान जागरण पेपर सभकोइ लै छथिन जइसे सभ आदमी पढ़ै हथिन पढ़ि कऽ ताहिके बाद सभ बाल बच्चा अपनो सभ आदमी पढ़ै छथिन पेपरके सभ रङ्गके पेपर जइसे आबै हइ अर सभ हिन्द सभ पा पेपर जइसे बाल बच्चा देखै हइ पढ़ै हइ हमहूँ जइसे आद बेटा बेटी सभ लोक जइसे सभ जितना कोइ हइ सभ कोइ पेपरकेँ पढ़ रहै हइ प् पेपरके पढ़नेके लिए आ सभ चीज कर रहै जइसे जागरण जइसे हिन्दुस्तान सभ चीज जइसे पेपर हइ सभ पेपर लए कऽ ताहिके बाद पढ़ाइ बाल बच्चा पढ़ै हइ अपनो पढ़ै हइ सभ चीज पतिए जइसे पढ़ै छथिन ओहो पढ़ि लेलखिन जे हइ बालो बच्चा हइ दुनू सेहो पढ़ि लै हइ जइसे कतेक कतेक रङ्गके पेपरमे सभ चीज पढ़ै हइ पढ़ि लै हइ सभ चीज करनाइ लै हइ आ ताहिके बाद सभचीज पढ़ि कऽ आ सभचीज कएलाके बाद फेर जइसे आब सभ चीज जइसे पढ़ै हइ धियापुता जइसे हमहीँ पढ़ि लेलियै पति पढ़ि लेलखिन प बच्चा पढ़ि लेलकै सभचीज पढ़ि लेलकै बाल बच्चा सभचीज पढ़ि कऽ आ जइसे हम ताहिमे पढ़ि कऽ आ जे पेपर कतेक हर रङ्गके पेपर आबै हइ जइसे हर सभचीज ओहिमे दै दऽ रहै हइ पढ़ै हइ सभ आरो सभ चीज जैसे पढ़ल लए जाइ हइ जाग सभचीज हिन्दुस्तान पेपर सभचीज जइसे पढ़ै हइ सभ कऽ पढ़ि कऽ जइसे सभ चीज कहल जाइ हइ जइसे से पढ़नेके लिए हिन्दुस्तानवला पेपर पढ़ि कऽ सभके जइसे कइसे पढ़तै कइसे की करतै नहि करतै सभचीज ओहिमे बतायल जाइ हइ से ई पढ़ल जाइ हइ ओसभ पढ़ल जाइ हइ जे ई होइ हइ ओ होइ हइ सभ पढ़ल जाइ हइ पेपर पढ़ना सभ बात बतायल जाइ हइ इहो सभ रङ्गके बात कहल जाइ हइ एना ओना सभ चीज जइसे पढ़ै हइ सभचीज कहल जाइ हइ पेपर कइसे ताहिके जइसे आबै हइ कोइ आदमी दै उ लए पेपरके बाँटय निकलै सभ चीज दै छथिन पहुँचाबयके लिए आबै हथिन सभ चीज कहै हथिन पेपर पढ़नेके लिए सभचीज आ ओ सभचीज दै छथिन पढ़नेके लिए